जों लागोआव जिबौआनो सौजाफेरा ओमफ्राय माबोरै माबोरै खालामो आंबो मिन्थिया जिबौ सौबा मा मा खालामनांगौथाय आंबो बारा मोनथिया सोरबा सोरबा डक्टर नावबो लाङो डक्टर नावबो लाङो बिजि थुनो होननानै लाङो अजा नागिरो आं मोन्थिफेरा जोंनाव सौजाफेराखै माबोरै माबोरै खालामोथाय जिबौखौलाय फैयो जिबौआ जों माब्लाबा दाथ' दै लोमनाय बिराद फैयो ओमफाय माबोरै माबोरै खालामो सौजाबनायखौ आं नुफेराखौ आरो